میری جو پسندیدہ کتاب ہے وہ بولتا قائدہ ہے کیونکہ اس کو میں جو ہے بار بار پڑھاتا ہوں بچوں کو جو ہے پڑھنا جو ہے اسی سے بچوں کو میں دیتا ہوں جس سے جو ہیں نا بچے جو ہے نا پڑھنا جو ہے نا سیکھتے ہیں تو اگر اس پہ اگر کوئی فلم بن گئی ہے تو فلم دیکھنا چاہیں گے تو اس پہ فلم بن گئی تو جو ہے دیکھنا چاہیے کیونکہ اردو میں ہے اردو میں سکھاتا ہوں بچوں کو اس لیے بہت فائدہ مند ہے